میرے یہاں نقل و حمل کے سب سے عام طریقے جو ہیں ای رکشا ٹیکسی آٹو وغیرہ ہیں ہم جو ہے اپنے گاؤں کے جانے کے لیے ٹیکسی کا ہی استعمال کرتے ہیں عام طور پہ کیوںکہ وہ تیز چلتی ہے اور جلدی ہمارے یہاں پہنچا دیتی ہے ہمارے گھر کو پہنچا دیتی ہے ٹیکسی جو ہے اس کی سب سے اس سے جڑی سب سے یادگار یادیں یہ ہیں کہ یہ ہمیں فوراً ہی اپنے گھر پہنچا دیتی ہے تیزی سے اڑتی ہوئی دھول اڑاتی ہوئی ٹیکسی ہمارے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے میرے اور میرے بھائی کے ذہنوں میں ٹیکسی کی ٹیکسی کا سفر ہمیشہ یادگار رہتا ہے کیونکہ یہ ہمیں ہمارے گھر تک پہنچاتا ہے ٹیکسی بہت جب تیز چلتی ہے تو دھول اڑتی ہے اور جو ہے سارے منظر پیچھے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیوںکہ گاؤں میں ویسے بھی ہریالی ہوتی ہے اور سڑک پر ٹیکسی جب چلتی ہے تو وہ منظر بہت اچھا لگتا ہے پیچھے کو بھاگتا ہوا منظر اور ہم آگے جاتے ہوئے تو اس طرح سے ٹیکسی کی یادگار ہے سفر ہمیشہ یادگار رہتا ہے اور جو ہے اس میں ہوا بھی بہت تیز لگتی ہے تو کبھی گرمی نہیں ہوتی تو ہم کو ٹیکسی کی سف ٹیکسی کا سفر ہم لوگوں کو اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کیوںکہ اس میں بیٹھ کے حبس یا گرمی نہیں ہوتی ہے اور اس ہوا ہوا لگتے ہوئے ہم اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہیں